जोंनि जिउनि राहाया दाथ' मोब्लिबनि सायाव गोबां सोनारो मानो होनोब्ला गोदोनि जुगा आल्दा मोन दानि जुगा आल्दा जोङो थासारिजों लोगोसे सोलाय लांबायबो जोङो कारेन्टनि सायाव ओरैबायदि सोनारनो हमबाय जों सुबुं माहारिआ मानो होनोब्ला जोंनि मोनफ्रामबो खामानिआनो दा कारेन्ट जोंसो जाजोबसै मानो होनोब्ला कारेन्टजों जोंनि जिउनि राहाखौ गोरलैसिनबो खालामनानै लानो हायो जेरै जोंखौ हरनि समाव कारेन्टा गोबां हेल्प होयो गोबां हेफाजाब होयो मानो होनोब्ला कारेन्टजों जोङो जा लाइट सावो बे लाइटफोरजों जोङो साननि स्रांखौ सानाव मोननाय बायदि हराव जोङो बे लाइटनि गेजेरजों साननि स्रां मोननाय बायदि मोननो हायो आरो जोङो आरो बिराद गरम बोथोराव जोङो जेब्ला गरम मोनो अब्ला कारेन्ट जोंनो जों फांखा सालायो जों फांखा जों जोङो मोजां थान्दा थानो हायो गुसु बार मोननो हायो आरो बे बायदिनो गोबां स'सियेल मिडिया बेफोर बायदि बाहायनो थाखाय जोंनो दा जोंनि बयनिबो आखायावनो दा जानबुं दंसै बे जानबुंआनो जाबाय मबाइल दा बे मबाइल फोराबो जोंहा गासैबो बेटारि चार्स होनांगौ जायो बेटारि गैयाब्लानो जोंनि मबाइला सोलिया बेनि थाखायनो बेटारि चार्स होनो थाखायबो जोङो कारेन्टखौ नांगौ जायो आरो कारेन्टआ जोंनो बेजों लोगोसे आरोबाव गोबां खामानिफ्रावबो हेफाजाब होबावो दा बेफोरखौ खुगाजों बुंनांगौब्ला बुंफोरजोब नांगौब्ला गोलाव जागोन आरो दा जोङो बे कारेन्टनि सायाव ओरैबायदि सोनारबाय दा कारेन्ट थाङोब्ला जोंहा गोबां उसुबिदा जायो जेरै जोङो कम्पिउटारफोर सालायदोंब्ला अफिसफोराव बे कम्पिउटारा कारेन्ट गैयाब्लानो जाया आरो न'आवबो कारेन्ट थाङोब्ला जोंहा फांखा जाबाय थादोंब्ला कारेन्ट थाङोब्ला जोङो गरमाव उसु खुथु जायो आरो हरनि समावबो कारेन्टआ थाङोब्ला दानि जुगावथ' म'मबाथि बाथि लेनटार्न बेफोर बायदिखौ बाहायला बिनि थाखायनो कारेन्टफोर थाङोब्ला जोंहा गोबां उसुबिदा जायो खोमसि जाजोबो बेफोरनो गोबां जोंनि लाइफआव जोंनि जिउआव हाय गोहोम खोख्लैयो कारेन्ट गैयैआ आरो बांसिन मानसि फोरनाव नो दा इन्भार्टार थाया मानोहोब्ला कारेन्टआथ' एथ'ग्राबो डिस्टार्ब गैया बयनिबो बांसिन एरियाआवनो कारेन्ट आ सहैबाय दा बे एरियाफोराव हाय कारेन्ट थानाय समाव कारेन्ट थानाय सम कारेन्ट थाबाय थाग्रा खाय बांसिनानो कारेन्टखौल' आसा खालामनानै थायो बिनिथाखायनो आरो बायनो हायैआव इनभार्टारफोरखौ गासिबो न'खरा बायनानै लाया बिनि थाखायनो इन्भार्टारफोरा खायफा खायफा न'खरावल' दङ